میں نے ایک کولر خریدا تھا جو بہت بےکار نکلا اس کی سوئنگ وہ بھی کام نہیں کر رہی اور اس کا ریگولیٹر بھی کام نہیں کر رہا یہ سب سے بےکار کولر ہے پوری طرح سے فراڈ اور بےکار سیوا شکایت کرنے کے بعد بھی کوئی جواب نہیں آیا کسٹمر سروس پوری طرح سے لاپرواہ اور غیرذمہ دار ہے